हमरा सीतामढ़ी जिलामे क्षेत्रमे जे छै से आज कल रिपोर्टरसभ भी नया नयापर बनि रहल छथिन पढ़ाइ करिके साथमे टेलीविजन आओर पेपर मैगजीनसभ जे होइए ओहिसँ नीक सुविधा भऽ गेल छै सञ्चार करयके जाहिसँ कि अगर किछु एहन खबर होइए स्थानीय अखबारमे छापि कऽ आ टी वी पर भी रिपोर्टरसभके द्वारा प्रसारित करि कऽ लोकके जानकारी देबयके कोशिश भऽ रहल छै यहाँ पे साथमे मीडियामे सभसँ बेसी ध्यान देबयके अइ अहाँके रिपोर्टरसभके बोलयके तरीका कनिका अहाँके मतलब नीक होय ताहिसँ रिपोर्टरसभके पढ़ाइके लेल हुनकासभके डिग्रीके भी मतलब जरूरत भऽ रहल छै किछु किछु रिपोर्टर जे छथिन से नीक नहि छथिन ट्रेंड नहि छथिन जाहिसँ हुनका असुविधा होइ छै तऽ रिपोर्टरसभके भी कमजोरी भऽ रहलैए अहाँके प्रसारण करयमे टेलिविजनपर हालाँकि अखबार जे अइ से बड्ड नीक सुविधा अइ सञ्चारके लेल से अखबारमे स्थानीय खबर जे होइए से छापिके आ लोकके बीचमे प्रसारित कर रहल छथिन हमरा सीतामढ़ीके मे जे समुदायसभ छथिन ओ रिपोर्टर बनयमे आइकाल्हि बेसी मतलब इच्छुक भऽ रहल छथिन जाहिसँ सुविधा जे अइ से बड नीक भऽ रहल अइ